ہلو جی جی جی جی جی اچھا اچھا موبائل تو ہمارے ویوو وائی ٹوینٹی سوین کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیے جی اوپو کا ہے آئی فون ہے اور نوکیا ہے کا بھی وہ لانچ ہو رہا ہے اچھا ویوو وائی ٹوینٹی سوین فائو جی لانچ ہوا ہے ابھی بس وہ آپ کو تھوڑا جو ہے رینج میں جو ہے چالیس تک آئے گا ہاں چالیس ہزار جی اس کا کیمرہ جو ہے نا ایک دم بہترین ہے جیسے آپ پیچھے سے کر لیجیے ایک دم آگے کر لیجیے دونوں طرف سے مطلب بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال ایک دم صاف ہو رہی ہے گیمنگ کے لیے ہے گیمنگ بھی اچھا کرے گا کیمرہ تو جتنا ہے مطلب بالکل کلیئر سونگ ایک دم آ رہا ہے کوئی جی ہاں ڈسکاؤنٹ تو ہو جائے گا جو آنے کے بعد جیسے شو روم پہ آئیے گا ہمارے یہاں آپ تو اس کے بعد جو ہے ہم کو ڈسکاؤنٹ جتنا ہو سکے گا اتنا ہم کر دیں گے آپ کے لیے باقی جو ہے اور بھی فون ہے اپنے پاس وہ دیکھ لیجیے گا اوپو کا دیکھ لیجیے گا اسی کا اسی کا جو ہے ریئل می نکالا ہے وہ ریئل می میں تو وہ دیکھ لیجیے گا اس کا بھی کیمرہ ٹھیک ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سستا پڑ جائے گا ریئل می میں اور اچھا اچھا اچھا ابھی وہ ٹوینٹی سوین فائو جی ہے نا ہاں جی جی اسموتھ چلتا ہے ایک دم ویل جی جی جی جی جی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیے ہمارے شو روم پہ آپ کا تو معاملہ اپنا ہے ٹھیک ہے آ جائیے گا وہاں پہ اس کے بعد وہاں پہ بیٹھنے کے بعد اس کا سیمپل میرے پاس رہتا ہے وہ دیکھ لیجیے گا سیمپل میں کلر کلر کون سا چوائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ بلیک یا بلو والا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شو روم پہ آ جائیے گا تو صحیح رہے گا اس کے بعد ہم سامنے دکھا دیں گے آپ کے اور آپ کے سامنے ہاں وہاں پہ جی جی وہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے آ جائیے آپ ٹھیک جی جی ٹھیک